हाँ मैं अपनी रसोई में उपयोग किए जाने वाले बर्तनों का वर्णन कर सकती हूँ हमें हमारी रसोई में गंजी होती है कड़ाही होती है थाली होती है प्लेट्स चम्मच झारे आदि आदि होते हैं जिनसे हम बर्तन खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं इनमें हम कड़ाही का उपयोग सब्ज़ी बनाने में पूड़ियाँ तलने में व तेल से तलने वाली चीज़ों को बनाने के लिए कड़ाही का उपयोग करते हैं और गंजियों का उपयोग चावल दाल आदि बनाने के लिए करते हैं प्लेट्स खाना बनाने के बाद खाने को ढकने के लिए उपयोग करते हैं जिससे हमारा खाना सुरक्षित और व्यवस्थित रहे तथा थालियों का उपयोग खाना खाने के लिए करते हैं चम्मच कई लोग चम्मच से भी खाना खाते हैं और चम्मच से भी खाने खाते खाने के लिए उपयोग करते हैं और झारे का उपयोग हम तेल वाले चीज़ों को निकालने के लिए करते हैं जिससे तेल व्यर्थ ना हो और ज़्यादा तेल न निकले और मग चाय का मग होता जिसमें हम चाय बनाते हैं तथा कपों का प्रयोग चाय पीने के लिए करते हैं ग्लास का उपयोग पानी पीने के लिए करते हैं और हमारे बर्तनों में कड़ाही सबसे ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि उसमें हम सभी प्रकार के तेल से बनने वाली चीज़ों का बना सकते हैं गंजियों का उपयोग तरह तरह के सब्ज़ियाँ बनाने में करते हैं और चम्मच चम्मच का बड़े चम्मच का उपयोग हम खाने को घुमाने के लिए करते हैं तथा एक पतीला होता है जिसका उपयोग हम चावल बनाने के लिए करते हैं जिससे चावल को आसानी से बना सकते हैं और लोटा होता है जिसमें हम जगह हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो हम ज़्यादा पानी के लिए लोटे का उपयोग करते हैं ग्लासों का उपयोग पानी पीने के लिए करते हैं और मग का उपयोग किसी मेहमान को पानी देने के लिए करते हैं एक ट्रे होता है जिसका उपयोग चाय देने के लिए करते हैं नाश्ता बनाना नाश्ते के लिए करते हैं छोटी प्लेटों का उपयोग नाश्ता बनाने के लिए करते हैं